हमसब मिथिलाके बासी आओर हमरा सबके जे बचपन बीतै छै ओ लगभग पढाइ सऽ आओर खेल सऽ दुनू सऽ जुड़ल बीतल बीतै छै ताहिमे खेलमे धीरे धीरे प्रैक्टिस करै छी प्रैक्टिस केलाक बाद किछु दिन अगर प्रैक्टिस बढिऑं ठीकठाक रहल तऽ प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तर पर खेललहुॅं ओहो सऽ अगर बढिऑं रहल तऽ जिला स्तर पर खेललहुॅं ओहो सऽ बढ़िऑं रहल तऽ राज्य स्तर पर खेललहुॅं ओहो सऽ बढ़िऑं रहल तऽ यानी आओर ऊपर जायत रहलहुॅं जते बढियऑं खेललहुॅं ताहिमे बचपन सऽ इएह जएह प्रैक्टिस करै छै खिलाड़ी सब वएह प्रैक्टिस ओकरा आगाँ काम दै छै ताहिके लेल हमसब खेल सऽ जुड़ल छी आओर बच्चा सब के खेल सऽ जोड़य के लेल चाहै छी जे जादातर बच्चा खेल खेलय आओर आगाँ इंटरनेशनल लेवल तक जाय